भाऊ जय झूलेलाल किते आहियो तव्हां मां हिते पहुची वियो आहियां हिनमें अच्छा हा हा हलो अच्छा मां तव्हांखे तव्हांखे चयो न ॿ टू फ्लैट टू बीएचके फ्लैट लाइ त हलो मां ॾेखारियो त मां ॿ फ्लैट आहिनि तव्हांखे ॾेखारण लाइ हा इहा लिफ्ट वारी बिल्डिंग आहे इहा ॿिए माले ते फ्लैट आहे ऐं ही रेडी टू मूव रेडी टू मूव आहे माने कि तव्हां हाणे हाणे तव्हांखे मिली सघे थो त तव्हां माने पैसा ॾई खलासु कंदा त ॿई ॾिसो इहा इहा इहा एंट्रेंस आहे ईस्ट ईस्ट ईस्ट फेसिंग आहे इहा ॾिसो हॉल आहे इहा हॉल आहे तव्हांखे ॾह बाए ॿारहं जो ॾह बाए ॿारहं ही हॉल में तव्हांखे बाथरूम बि आहे माने कि हिननि जी रेट थोरो प्राईज़ थोरी घटि आहे तव्हांखे ॾेखार हिन खां वॾो खपे त उहो बि हाई फ्लोर में मां तव्हांखे ॾेखारे सघां थो त ही ॾिसी वठो ही फ्लैट इहा बाथरूम आहे हॉल जे लॻभॻि लॻोलॻु हा ॾिसी वठो पहिरियों तव्हां ई पहिरियों तव्हां ई हा बालकनी न आहे न बालकनी न थियूं ठहनि अॼुकल्ह हा हा ग्रिल लॻियल आहे स्लाईडिंग लॻियल आहे ग्रिल में ठीकु आहे त ठीकु आहे तव्हांखे त ठीकु आहे हलो तव्हांखे मथे माले जो ॾेखारियां ॾह माले ते इहा इहा तेरहं माले जी बिल्डिंग आहे तव्हांखे ॾह माले ते ॾेखारियो थो हलो ॾिसो हाणे इहा ॾिसो इहा नोर्थ फेसिंग आहे ही जाम वॾी जाम वॾो फ्लैट आहे इहा सत सौ साढी सत सौ जे अंदर कार्पेट आ हिन जी ऐं तव्हांखे माने कि जो हॉल ॾिसो केॾो वॾो आहे हॉल वॾो आहे किचन हिन जो बाथरूम बि वॾो आहे हिनजो किचन बि हिनजो किचन बि वॾो आहे इहा ॾिसो ऐं हिन में तव्हांखे मॉड्यूलर किचन मिलंदो तव्हांखे चिमनी विमनी लॻी हुई मिलंदी वॉशिंग मशीन पॉइंट बि हिनजी अलॻि सां ठहियलु आहे ऐं बेडरूम बि अथव मास्टर बेडरूम बि ॾिसो हुन में बाथरूम अटैच आहे ऐं इहा तव्हांजो ॿारनि जो रूम इहा थोरो हल्को आहे नंढो आहे हल्को छो की टू बीएचके आहे इन हिसाब सां हाणे हे माना चङों मथे फ्लैट आहे न त हिन करे तव्हां खुलो खुलो जाम आहे हिन में ऐं हिनजी स्लाईडिंग चङियूं वॾियूं आइन माने कि हॉल जे हिसाब सां इहा ॿारहं बाए पंद्रहं जो हॉल आहे खाली हिन जो अघु आहे वन सेवेंटी आहे हिन जो अघु थोरो वधीक हुजुव पहिरियों वारो फ्लैट हुओ उनजो अघु कुझु हिकु पंजुतालीह आहे हिन जो हिकु सतरि आहे ॾिसो अघु अगरि पसंदि अचे तव्हां पंहिंजी फैमिली खे ॾेखारियो पंहिंजे हसबैंड खे ॾेखारियो पंहिजे ॿारनि खे ॾेखारियो पोइ मां नेगोशिएट करे सघंदुमि माने की बीठो आहे हेठि वॉचमेन चाबी पई आहे हुन खे चओ मुंहिंजो नालो चओ नाथाणी चई वो चाबी उहो फ्लैट दिखाने के लिए त उहो तव्हांखे तव्हांखे ॾेखारिंदो

ठीकु आहे हा हा तव्हां कॾी तव्हां बि कॾी बि अचो मां अवेलेबिल न हूंदुसि त बि तव्हां फ्लैट ॾिसी सघो था ठीकु है मैडम ओके ओके जय झूलेलाल